कोण उलयता आं सांगांत आं हां आं हां कळ्ळें उगडास येयलो म्हाका पय तुमकां सांगिल्ले न्ही की शुगर आनी थंडी ही दोन वेगळी गजालीं सो शुगर आहा तुमी तुमी पयल्ले हांवें शुगर तुमचे रिपोर्ट पयल्लें सो ते शुगर रिपोर्ट बरें आसा ताच्या खातीर कांय प्रोब्लम जावचो ना आतां थंडे थंडेचे कितें जाले की तुमचे आमी रिर्पोट पयल्ले तितून तुमकां मात्शे तुमकां एलर्जीचे एक दोन तीन सिमटम आसात कळटा न्ही तितून आतां कितें आहा तुमका थंड उदक म्हणजे कशें फ्रिजींतले उदक तुमी पिवपाचे न्हय कळटा न्ही आतां एक काम आतां एक काम करात तुमी कांय फ्रिजींतले अजिबात पिवपाचें ना ना तापोवन ना कशेंच ना बंद करप बंद करून पळोवया आमी कितें उपाय जाता तो आं तुमी पयलीसून थंड उदक न्हावन येयल्लें आसात न्हू सो तुमकां ताचो कांय प्रोब्लम ना पूण हांव कितें करता एक काम करता की तूं एक दोन एलर्जीची टेबलेटी बरोवन दिता आनी तो एक स्प्रे बरोवन दिता जो दिसाक एकदा नाकान मारचो पडटलो दिसाक एकदां सो तुमी आयज सांजेचे म्हज्या कडेन येयात चारांक सुमार हांव मागीर तुमकां तो एक स्प्रे आनी दोन टेबलेटी बरोवन दिता तीं एक वीक तुमीं घेवन पळयात आनी मागीर म्हाका परतून मेळात तुमी येवन मागीर फुडें एका आठवड्या उपरांत पोवया ताचो वखदांचो उपयोग जाता तुमका कांय ना मागीर आमी पोवया कशें कितें तें ना ना ना शुग शुग शुग शुगराचो कसलोच हुस्को करपाचो ना शुगर आनी थंडी वेगळी शुगर तुमची सारकी आहा तें पाळतात तुमी तेच पाळा शुगरीचो कांय प्रोब्लम ना तुमकां एलर्जीचो प्रोब्लम आसा तो हांव तुमकां वखदां दितलो तितूनसून कितें उपाय पडटलो जाल्यार पलोवया बरें हय हय हय तशे कांय प्रोब्लेम तशें कांय ना बरें